अस संगवाल ग्रांऽ बिच रौह्ने आं साढ़े इद्धर हून बड़ियां ओह् होई गेदियां न स्हूलतां होई गेदियां न नागरिक बास्तै ते जियां ऑटो होइये जियां कि बस्सां होइयां मेटाडोरां होइयां जियां ते जेल्लै कुतै जाना होऐ ते स्हानू बड़ा मुश्कल होंदा हा पर हून अस चली जन्ने होन्ने आं कदें अस ऑटो च चली जन्ने कदें मेटाडोर च चली जन्ने कदें घरै आह्ला छड्डी जंदा कदें भ्राऽ लेई जंदा ते ओह्दे कारण अस थोह्ड़ा इंया जल्दी पुज्जी जन्ने जे कुदै अग्गें पिच्छें जाना होऐ जियां कुदै सांबा चली गे चीची माता चली गे ते उत्थें चली जन्ने जादै ओह्दे पर बस्सा पर गै जन्ने ते जल्दी पुज्जी जन्ने आं जियां कुदै जम्मू जाना ऐ ते तां बी अस जादै ओह्दे कन्नै चली जन्ने जां मेटाडोर च चली जन्ने जां एह् छड्डी जंदे स्कूटी पर की जादै अस जल्दी पुज्जचै ते सानूं एह् थोह्ड़ा आराम ऐ आने जाने दा ते जां अज्जकल जादै जनानियां अपना गै सिक्खे दा ऐ स्कूटी चलाई लैंदियां तौले पुज्जी जंदियां जियां हून असें अपने प्यौके जाना ऐ ते इत्थुं ऑटो लैने ते बाईपुर पुज्जी जन्ने दस्स रपेऽ लगदा किराया भी अस मेटाडोर लैने फिर उत्थें जख पुज्जी जन्ने दस्स रपेऽ उत्थुं लगदा ते फिर उत्थें उत्थें हून जियां असें जाना जख दे खल्लै जाना ऐ कुदै काडर चक्क जाना ऐ उत्थें दे बी दस्स रपेऽ लगदे तौले पुज्जी जाना ऐ ते आने जाने दा ओह् सानूं बड़ा होना आराम कन्नै पुज्जी जंदे पैह्लें बड़ा मुश्कल हा ते ना अस कुदै जाई सकदे हे ना कुदै टाईम दा आई सकदे कुदै दा ते टाईम दियां गड्डियां औंदियां हियां ते जंदे हे ते हून अपना हर इक्क फेस्लिटी बनी गेदी ऐ आने जाने दा सानूं बड़ा आराम ऐ हून जियां बच्चे बी होने अज्जकल स्कूल कॉलेज़ जंदे अपनियां गड्डियां लग्गी दियां न सबेल्ला चली जंदे न टाईम दे आई जंदे न घर नेईं तां पैह्लें लेन जाओ छड्डन जाओ बड़ा मुश्कल होंदा हा ते जियां भी होर कुदै असें अग्गें पिच्छें जाना होऐ असें ते तां बी चली जन्ने जां रेला च चली जन्ने ते पास बनाये दा होंदा ते दौ रपेआ लगदा ते अपने सुख कन्नै पुज्जी जन्ने वैष्णो माता चली जन्ने कुदै उद्धर चलिये कुदै गौरन बाह्बे दे चली गे कुदै दूना बाह्बे चली गे इंया अग्गें पिच्छें जन्ने ऐ आं जगह नांऽ अस आराम कन्नै पुज्जी जन्ने ते सानूं बड़ा सौखा लगदा ऐ आना जाना हून ओह्दे बाद जादै बस्सें दा गै मेटाडोर अज्जकल बैट आह्ले ऑटो बी चली पेदे न ओह् जनानियां करदियांते सौखे परुज्जी जंदियां अपने घरें ई होर एह् स्हानू बड़ा आराम ऐ आने जाने दा एह् बड़ा होई गेदा ऐ ते इंया होर फिर बत्हेरा किश अज्जकल चली पेदा जादा मता मोटरसैकल स्कूटर बस्सां मेटाडोरां अपनियां गड्डियां न तेल पोआंदियां जनानियां चली पौंदियां न परवाह निं करदियां जाने दियां कुसै दियां टेंशन निं लैंदियां न अनपढ़ पैह्लें लोग अनपढ़ होंदे हे ते निहां पता लगदा इंया टूरदे चली जाना टूरदे आई जाना एह् इत्थें पुज्जिये इत्थें पुज्जिये मां प्योऽ गी इंया परेशान होंदे हे कि पुज्जे निं ऐं एह् आई दियां निं हैन पता निं कुत्थें रेह् दियां न कि अपना हून ओह् होई दिया स्कूटरियां मोटरसैकल बगैरा हैन ञ्यानें गी बी जाच सखाई लैने ते ओह्बी लेई आंदे सानूं छड्डी जंदे लेई आंदे न ते बस सानूं इन्ना आराम ऐ आने जाने दा सानूं आराम होई गेदा ऐ होर बाकी बच्चे पढ़ी जा दे अपने शैल थोह्ड़ा जेहा ओह् होई जंदा ऐ अपने जाच सिक्खी लैंदे मोटरसैकल बगैरा दी स्कूटरियां जादैतर कुड़ियां अज्जकल स्कूटरियां गै चला दियां न अज्जकल कुड़ियें दी बड़ी कदर ऐ पैह्लें ते कक्ख बी निं ही ऐ अज्जकल बड़ी कदर ऐ कुड़ियां लेई जंदियां न मां प्योऽ गी कोई इन्ने टेंशन निं होंदी ऐ ते बाकी सब ठीक ऐ होर बाकी सब ठीक ऐ बाकी उनें अपना होई गेदा ऐ आराम होई गेदा ऐ जादै ऑटो गै न मते ते पजाई दिंदे न ते कदें बस्सें च चली जन्ने कदें मेटाडोरें च चली जन्ने ते बड़ा ठीक लगदा ऐ पैह्लें बड़ा मुश्कल लगदा हा हून ठीक ऐ सबकुछ ठीक ऐ